جی ہاں میں ٹرین کے بارے میں وضاحت کر سکتا ہوں ٹرین جو ہے بہت بڑا نقل و حمل کا ذریعہ ہے جس میں لاکھوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں ٹرین میں کئی ڈبے ہوتے ہیں اور ہر ڈبے میں بہت زیادہ سیٹیں ہوتی ہے کچھ سیٹیں صرف بیٹھ کے سفر کرنے والی ہوتی ہے کچھ سیٹیں سونے کے لیے ہوتی ہے اور ٹرین کو تین چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک اے سی برتھ اور ایک لوکل اور ایک سلیپر برتھ اے سی والا جو ہوتا ہے اس میں بھی کٹیگری ہوتی ہے فسٹ اے سی سیکنڈ اے سی تھرڈ اے سی اور اسی طرح سلیپر کا بھی جو حصہ ہے وہ ایک کوچ ہوتا ہے وہ جنرل کا جس میں صرف بیٹھنے کا ہوتا ہے سلیپر کا جو ڈبہ ہے اس میں ستر سیٹیں بیٹھنے کے لیے تقریباً ہوتی ہے اسی میں اسی طرح ٹرین جب چلتی ہے تو بہت شور کرتی ہوئی چلتی ہے پٹریوں پر اور ٹرین کے پہیے جو ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پٹریوں سے چپک کر چلتی ہے اور ٹرین کو ایک بھاری انجن کھینچتا ہے انجن جب چلتا ہے تو بہت شور کرتا ہے اور سیٹی بھی ہو جاتا ہے اسی طرح میں نے غازی آباد سے لکھنؤ کا سفر کیا ہے ٹرین کے ذریعے سفر کرنا اور سفر کے دوران مجھے ٹرین سے سفر کرنا مجھے بہت مزا آیا